हँ योग योगके बारेमे आइ अपनासबके अऽ देशमे या बी अऽ डिस्टिकमे रामदेब बाबा बहुत बढ़िआँ योग सिखेलनि हमरासबके ओ एखन तक हम कऽ रहल छी असनानो तऽ तीन प्रकार के होइ छै अँए एगो मन्त्र असनान होइ छै एगो असनान होइ छै कत्न असनान होइ छै आओर योग अहाँ चारि बजे भोरेमे उठू आओर कूड़ा मुँह हाथ धोब निवृत अपन क्रिया कर्मसँ निवृत भऽ मुँह आओर हाथ धोकऽ मुँह धोकऽ अहाँ योग करू पाएर पसारू अथी करू दस बेर उठू बैसू पाएर हाथके डोलाउ कसबत करू आओर योग सँ बहुत शरीर निरोग रहि रहल छै बहुत शरीरमे थकावट अइ आओर योग करब तऽ योग केलापर थकावटो दूर अइ हैत आओर योग केलासँ अपन अपन बहुत फाइदा होइ छै जतेक रोगसँ मुक्त रहब खानपान जे छै अपनसबके मैथिलके ई शुद्धमे रहू सबेरे अङ्कुरित अनाज खाउ अँए ईसब खेलासँ शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट रहत शरीरमे ताकत भेटत आओर योग जे छै से बहुत नीक चीज छै एहिसँ शरीर निरोग रहत हम इएह जनै छिए नीमके पात चारिगो पाँचगो कऽ रोज खाउ तुलसी पात खाउ एहिसँ शरीर अहाँके नीक रहत आओर हम एखनो तिरसठि बरिसके अवस्थामे एखनो हम बैसकी दस पनरह बेर करि लै छी रोज प्रत्येक दिन अच्छा दण्ड खिँचै छी पाँच बेर छओ बेर अँए नवका लोकसबके सिखाबै छिए रे बउआ तोहूँसब योग कर ई शरीर स्वस्थ रहतौ दारू ईसब नहि पी शरीर बरबाद भऽ जेतौ थोड़बे दिनमे चलि जेबे अऽ एहि लऽ कऽ बचबे तखन एहि सृष्टिके खेलासब देखबे आब आबऽवला सङ्गम जुग छै आब कलयुग बहुत कम दिन रहलैए अइ लऽ कऽ नवका सबके इएह सिखाबै छी कि बउआ आ हमरे एहिठाम एक घण्टा कऽ बैसि सीख हम जब पुरना आदमी छी हमसब पूर्वमे कुस्तिओ खेली आओर शरीर ठोस रहै एखनो हाथ पाएर हमरसबके कतबो खसै छिए ने तऽ भगवान बचा लै छथिन आब तऽ तुरन्तेमे टुटि जाइ छै एहिसबके बारे बच्चा नवको बच्चासबके कहै छिअनि बउआ आ सात्विक भोजन कर अँए आओर दण्ड बैसकी कर बैसकी कर रोज आओर दू हाथ कुस्ती लड़ शरीर स्वस्थ रहतौ अँए आओर हम इएहसब हुनकासबके सिखाकऽ शुरू केलौ हँ हुनको सबकिछु बच्चा अएला हँ कऽ रहल छथि अऽ बाबा रामदेब बाबा के योग जे छनि ओ तऽ महान छनि ओ बहुत नीच शिक्षा आइ तऽ तरह तरहके से से समानसब ओ निकालि देथिन आओर खाइ पिअऽके से आह हऽ